सरासनस्रायै जों जायखि जाया मोनसे मैगं एबा ओंख्रि संनाय बेनि सिगां जों माखासे जा जगारखौ लानाया गोनांथार जेरै मैगं ओंख्रि संनोबा जोङो मैगंखौ जगार खालामनानै लाग्रोनांगौ जाबाय मैगङाव गोबां माखासे एम्फौ एन्ला एबा मैला सिथाबनानै थायो बेखौ जोङो मोजाङै सायनानै लाग्रोनांगौ आरो सायखांनानैसो जोङो बेखौ मोजां दैजों मोजाङै सुनांगौ जेराव खनले खनले सुब्लासो मैगङाव सिथाबनानै थानाय बायदि बेसाद मैलाफ्रा अब्लासो साफा जागोन बेनिखायनो मैगंखौ जोङो मोजां दैजों खनले खनले सुबाय थाग्रो नांगौ सुखांनानै जोङो जायखि जाया मैगंखौ जोङो थाव सेरनानैबाबो संजायो थाव सेरनानै संनाय ओंख्रिखौ खायसेबा गोथाव मोनो नाथाय खायसेब्ला जायखि जाया मैगंखौ थाव सेरालासिनो रुनानैसो गोथावसिन जायो होननानै बुङो दा बेबायदिनो जेरै लाफा ओंख्रि लाफा ओंख्रिखौ थाव सेरालासिनो जोङो ओरैनो रुनानै संनानै जायोबा गोथावसिन जायो आरोबाव बे लाफा ओंख्रिया गोथावसिन जाबावो जेब्ला जों बेखौ लाफा मैगंखौ जोङो फिसा फिसा एबा खुन्थि खुन्थि हाफ्लेनानै बेखौ जोङो दैजों रुनानै बेखौ खारैजों सङोब्ला आरोबाव बियो ओंख्रि गोबाब होननानै बुङो जों लाफा ओंख्रि होनना बुङो बेखौ ओंख्रि गोबाब आरो बे गोथावसिन जायो दा बिदिब्ला जोङो मोनसे मैगंखौनो संनायनि आदब खायदाजों गुबुन गुबुन सङोब्ला बेयो गोथावनिफ्राय गोथावसिन जालाङो जेरै खायसे मैगंखौ जों गोरानै एवबा गोथाव जायो खायसे मैगंखौ जोङो दै होनानै रुनानै संबासो बेयो गोथावसिन जायो आरो खायसे मैगंखौ जोङो एवालासिनो ओरैनो सङोब्ला बेयो गोथाव जाया दा बिदिब्ला मैगं लायै मैगं जोङो थावजों सेरनानै बेखौ जोङो खावसे फोमोनग्रोनानै लानांगौ बेनि उनावसो जोङो दैजों रुनानै बेखौ फुरा बेखौ फोमोननानै जानो हायो जेरै बर'फोरनि ओंख्रि होनना बुङोबा जोङो अनला ओंख्रिखौनो बुंनो हायो अनला ओंख्रि संनांगौ जायोब्ला जोंहा बेवहाय एसे साखाफारा जानानै थानांगौ जों सिगाङाव जाय बासोनाव अनला ओंख्रिखौ संगोन बे बासोनाव जोङो मोजां दै जखानि होनानै बे दैखौ जोङो गुदुं खालामग्रोनांगौ जायो बेराफारसेथिं जोङो माइरंखौ दैयाव सोमनानै बेखौ गुरै खालामग्रोना लानानै बेखौ जोङो उवाल गायहेन लानानै जोङो बेखौ उवालाव देग्लिनानैसो जोङो बेखौ अन गुन्दै खालामनानै लायो जेब्ला दैया गुदुं जाबाय गोदौबाय अब्ला बे माइरं गेब्लेनाय अन गुन्दैखौ जोङो बेवहाय दै गुदुङाव होनानै बेखौ जोङो दसे उनाव इसे खारै होनानै सङोब्ला बे अनला ओंख्रैया गोथाव जायो बेराफारसेथिं जोङो अनला ओंख्रि सङोब्ला जों बेहाय ना बेदर जेबोखौनो होयालासिनोबो गोथावथार खालामनो हायो थिग बेबायदिनो जेरै जोङो सबाइ ओंख्रि संनांगौ जायोब्ला सिगाङाव जोङो सबाइखौ एसे एवनानै लाग्रोनांगौ जायो सबाइखौ एवखांनानैसो जों बेखौ हुख्रेम नांगौ जायो आरो सबाइखौ हुख्रेम खांनायनि उनावहाय बेखौ जों आरोबाव मोजाङै सानद्रि संग्राइ लानानै संग्राइजों मोजाङै जावनानै साफा खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो थिग बेबायदिनो बेबायदि सबाइ संनाय ओंख्रिया खारैजों जेब्ला बेखौ जों दै होनानै मोजाङै रुगोन अब्ला बेवहाय हालदै एसे संख्रि एसे मस्ला मस्लि होनानै बानलु संख्रिजोंनो बियो गोथाव जायो दा बिदिब्ला जेरै नाफाम ओंख्रिनि खोथाखौ बुंबाय नाफामखौ संनांगौ जायोब्ला जों मा मोनबाय नाखौ गोथाङै देग्लिया लासिनो बेखौ गोरान फोरानग्रोयो गोरान फोराननाय नाखौ आरोबाव जोङो थास' बिसं एबा खुमब्रा फिथाइ एसे होनानै एबा गुबुन माबा मोनसे जिरादजों बेखौ देफानानै बेखौ गुन्दै खालामनानै बेखौ हासुङाव सोनानै दोनो जाय ना गोरानखौ देनानै हासुङाव सोयोब्ला अब्लासो जों बेखौ नाफाम होननानै बुङो बेबादि ना गोरानखौ फेसेवनानै दोनना बे हासुंनि ना गोराना जेखौ जों नाफाम होननानै बुङो बेखौ जोङो एसे दुन्दिया एसे लानानै बेखौ दैजों रुनानै बेवहाय जि मोजाङै सङोब्ला नाफाम ओंख्रिया ओरैबादि गोथाव जायो जाय गोथावा बिनि मोनामनायासो बांसिन जेरावबो गोसारो दा बिदिब्ला जोंनि बर'फोरनि संनाय खावनायखौ नोजोर होयोब्ला जों बर'फ्रा बारियाव मोननाय मैगंखौनो हाथाय बाजाराव बायालासिनो ना बेदर गैयालासिनो मेगं गोजायैनो संनानै ना बेदरनिख्रुइ गोथावसिन संनानै जों जानो हायो थिग बेबायदिनो बिबायदि संनानै जोङो आलासि सिबिनाया बर'फोरनि मोनसे मोजां बाख्नायथाव मोनसे बुंनानै लाजायो जे बर'फोरनि ओंख्रि संनायनिख्रुइ गुबुन हारिया गोथावसिन संनो हाया होननानै जों बयबो बुङो दा जिखि जाया बर'फोरनि मैगं थाइगं ओंख्रि संनाया आथिखालाव जोंनि गुबुन गुबुन फाइभ स्टार थ्रि स्टार हटेलफोराव संनाय ओंख्रिफोरनिख्रुइ गोथावसिन जायो होननानै बयबो फोथायो दा बे हिसाबै जोंनि बर'फोरनि संनाय ओंख्रिखौ जों मुलुग दरबाराव लाङोब्ला जों साननो बुंनो हायो जे बर'फोरनि संनाय ओंख्रि मैगंफोरा मुलुगनि बयबो मानसिफोरानो आजावगोन आरो बयबो गोथावसिन होननानै बाख्नायगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ